अच्छा अच्छा खानामे की सभ ब्यवस्था खानाके ब्यवस्था की सभ छै

अच्छा

अच्छा

हूँ बारह सए मे हाँ हँ

हूँ हूँ अच्छा हँ हम हँ

हँ हँ हँ पैसे सभकिछु पैसे सभ किछु छियै कनिएटा जाए भेल हँ हँ हँ ओ तऽ छबे करै हँ हँ हँ हँ हँ रूमो लै कऽ रहि जाइ छै तहन लिट्टी लिट्टियो खाएके रहि जाइ छै हँ अच्छा हजार बारह सए पॉँच सए दू सए एक सए

अच्छा नीचाँ पॉँच सए हूँ ऊपर पन्द्रह सए हूँ अच्छा मत ब्यवस्था सभकिछुके